मेरी हाब्बी सेही जेही ऐ अपने में क्रिकेट बड़ा खेढदा बैट बाल होंदा जेह्ड़ा मतलब साढ़े ग्रांऽ च फैमस गेम ऐ जेह्ड़ी में क्रिकेट बहुत खेढदा होंदा सर होर अग्गें बी बहुत हाब्बी जेह्ड़ी होर बी बड़ियां चीजां न जेह्ड़ियां में करदा हा में कबड्डी खेढदा में कुश्ती करदा जेह्ड़ी कुश्ती मतलब घोल करना जेह्ड़ा दंगल होंदी जेह्ड़ी दंगल बिच बी घोल करदा में जाइयै सर बड़ा किस्म दा में ओह् करदा करदा ना एह्दे बारे च में पूरा इंटरैस्ट रखदा कि इ'यां ओह् ते सैह् ते